بہار میں کھیلوں کا شعبہ مختلف طور پر معذور کھلاڑیوں کی مدد کرتی ہے اس بارے میں میرے پاس کوئی خاص معلومات تو نہیں ہے مگر ہاں عام طور پر کسی بھی علاقے میں معذور جو افراد کے لیے کھیلوں کی سہولیات کی جاتی ہے اور مدد اس کی حکومت غیرحکومت تنظیم دونوں کرتی ہے اس کے کرنے کے کچھ طریقے بھی ہیں جیسے ایسی تنظیم میں اکثر معذور کھلاڑیوں کو مناسب تربیت اور کوچنگ فراہم کرتی ہے اور کھیلنے کے لیے جو بھی ضروری ساز و سامان مہیا کرنا ہوتا ہے وہ کرتی ہے مقابلوں اور ایونٹس میں شرکت کے لیے بھی وہ مدد کرتی ہے یہ حکومت بھی کرتی ہے اغیر حکومت یعنی جو تنظیمیں ہوتی ہیں وہ بھی مدد مہیا کرتی ہے اور جس جگہ پہ جانا ہو جسے بہار سے دور علاقے میں جانا ہو تو اس کی بھی حکومت غیرحکومت دونوں آنے جانے اور رہنے کی سہولت بھی فرم کرتی ہے ہاں یہ بھی ہے کہ جو تنظیمیں اور حکومت ہے وہ ہماری مالی مدد بھی کرتی ہیں جو کھلاڑی ہیں اس کا نرش بھی فراہم کر سکتی ہیں